तर कोंकणी ही गोंयची भास अशी म्हणटा मायभास म्हणटात आमी तशीच कोंकणी कोही भास म्हणटात आवय भास किंवां मायभास तर कोंकणी आमच्यो ज्यो फुगड्यो धाले किंवां जे जे आमचे संस्कृतीक संस्कृती संस्कृतीक जे कार्यावळी किंवां कार्यक्रम किंवां आसात तें सगळेच कोंकणीन जातात म्हणजे पोयलुसान तें चलत आयल्यात जी जावं ती शाश्टी कोंकणी जाव किंवां आमची देवनागरी जावं पूण हे मांडे बीन सगळे कोंकणीनूच जातात मातसो तितून डायलेकाचो फरक आसता म्हणजे जशे अशे जशे जशे राज्य बदलता किंवां स्टेट्स ये गांव बदलतात तशेंच कोंकणी जी आसा ती भास बदल बदलता म्हणजे उत उतरांचो फरक आसता फक्त अर्थ जे उलयतात तेचो अर्थ तोत आसता फक्त उतरांचो मातसो वयर सकयल फरक आसता जर तेच आमचे धाले मांडे वगेरा तें सगळे जर इंग्लीशेन जाल्ले जाल्यार तें अशें आमी धरपाक शकनाशिल्लें की तें गोंयचे आतां आमी अशें म्हणटात फोक डांस किंवां ते तशें धरपाक शकनाशिल्ले गज आमचो कल्चर किंवां आमची संस्कृती कोंकणीन आसा जर कोंकणीन म्ह म्हणून तें मांडे किंवां फुगड्यो धाले वा आरत्यो आमच्यो गज गजर तें सगळे जातात तें कोंकणीन जाता आनी हे आमकां आमची भास आनी संस्कृती जपपाक खूब आदार करतात